करौली जिले के लोग दैनिक आधार पर बहुत सारी सामान्य चुनौतियों समस्याओं का सामना करते हैं ये चुनौतियाँ मुद्दे उनके जीवन व कल्याण को बहुत प्रकार से प्रभावित करते हैं क्योंकि करौली जिले में अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हो रहते हैं और वहाँ पर कृषि में बहुत सारी नुक़सान हो जाते हैं हम अपने नेताओं से ये मदद चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अगर किसी की कृषि ख़राब हो जाए तो उसे मुआवजा दिया जाये